سوچھ بھارت ہم آر کے بہار میں یہ سوچتے ہیں گلی کنٹا باندھ سڑک صفا رہے گندگی نہیں رہے گھر دوار کو صفا کرے دوار کو صفا کرے روٹ کی صفا کرے یہ سب صفائی رہے سے سے گندگی ختم ہوتا ہے تو ہم آر کو سب ایسے کر کو رکھتی ہیں اور سب اپنا اپنا گھردوار کو کرتے ہیں صفائی بڑھیا سے رکھتی ہیں ہر چیز کو روٹ کو سب چیز لوگ کرتا ہے ہر چیز سب کرتا ہے کہتے ہیں اپنے بہار میں اچھا طرح سے روڈ آر اچھا رہے گا تو کوئی گاڑی گھوڑا والا آ بھی گا جائے گا تو کوئی دیکھے گا تو کہے گا فلانا بہار میں بہت اچھا طرح سے روڈ آر صاف ہے گلی کنٹا صاف ہے کہیں بہار پر گھر پر دے کے جاتے ہیں گلی بازار جاتا ہے تو کہیں جنگل لگا رہتا ہے تو سے نہیں رکھتے ہیں ہم رات کو صاف ستھرا کر کو ہم رار کو پکاتے ہیں بہار کو بہت اچھا لگتا ہے صاف ستھرا پانی وونی برساتا ہے تو بانس جاتا ہے چلا جاتا ہے تو اچھا صاف لگتا ہے تو دیکھے میں بڑھیا لگتا ہے تو چھوٹا چھوٹا بچوں رہتا ہے تو ٹہلتا ہے تو اچھا لگتا ہے دیکھنے کے لیے جے کہیں بھی تن کھلوں پر چلا جائے گا تو اچھا لگے گا دیکھے میں تو ہم نا آپ کو بہت اچھا چاہتے ہیں جی صفائی رہے گا صفائی کریں گے تو دوسروں بھی لوگ کو کہتی ہیں یہ تھوڑا سا گلی ہے صاف کر دو جے بچہ چلے گا سیانا چلے گا تو تھوڑا اچھا لگے گا بڑھیا لگے گا دیکھنے کے لیے جے کوئی بھی آبے تو دوسرے نہیں یہ اس جگہہ کچرا لگا ہے کچرا کے صاف کر دو کچرا کے پھیک دو تو کوئی بھی جاتا ہے اس کچرا اپنا نہیں کوئی جے گندگی لگتا ہے سب اپنا اپنا صاف کر کو رکھتا ہے ایسے تھوڑا بڑھیا لگتا ہے چلنے پھرنے میں اچھا خراب بہار میں یہی سب کا کام ہے اور کون کام ہے یہی سب اپنا صاف ستھرا ہمیں اچھا می لگی رہتے ہیں صفا ستھرا سب چیز ہوتا رہتا ہے اور یہ سب کا کون کام ہے یہی سب بڑھیا ہوتا رہتا ہے